हैलो तुस शिकारे आह्ले बोल्ला दे ओ असेंगी बोटां चाही दियां हियां असें घुम्मनै ई आना ऐ ते बोटां चाही दियां हियां स्हानू बंदे कोई होई जाने न त्रीह् हारे अंजी अंजी अच्छा अच्छा ते रेट केह् ऐ मड़ो थोह्ड़ा घट्ट ते करो पंज सौ रपेआ फ्ही थोह्ड़ा घट्ट करो बंदे जादा ऐ ते पंज सौ रपे बिच भी तुसें किन्ना चिर घुम्माना इक्क घैंटे ई मतलब पूरा चक्कर लोआई ओड़ना तुसें आहो अच्छा अच्छा ठीक ऐ भी ठीक ऐ ठीक ऐ